आं गस्ला जि सुनायाथ' गोलोम बोथोरावथ' जोंना जि सुनो जोबोर मोजां दसेनो रानो गस्ला जि सुनाया जों फोराननो मोजां जायो सान्दुङाबो गोसा सानबाबो गोलाव गोलोम बोथोरनि जि सुनाया अखा अखा हाब्लासो एसे रानो दिन्थि दान्थि जायो थेवबो जों एसे माबा मोनसे बेबस्था लानानैब्लाबो फोरानो जेन'बा जों दा अखा हानायफोराव मा गस्ला जि नांथारगौ जायोनालाय जोङो माब्लाबा फांखायावबो फोरानो माब्लाबा एसे सान्दुं नुब्लानो एसे सान्दुं ओंखारबानो फोरानो आरो दाबायदि मेसें बोथोरावथ' एसे खस्थ' जायो जि सुब्ला राननो सानबाबो गुसुं आरो माब्लाबा खुवाफोर खुयो नालाय खुवा खुनायफोरावबो जोङो जि जोमखौ सुवाब्लाबो जाया गोजां बोथोराव सुथारनांगौ जायो गोजां बोथोराव आरो एसे एनैआवनो मैला नाङो मैला नाङो नालाय जोङो एसेब्लाबो सान्दुं गैयाब्लाबो सुनानै फोराननायनि बेबस्थाखौ लायो मानोना जोङो सु गोजां बोथोराव एसेब्लाबो ड्रेसफोरा अर सायनाय ओंखाम जानाय माल माथा सुनाय गोसोम लेथ्रा मैला नाङो बेनिखायनो जोङो रानाब्लाबो मोजाङै गोरा सेबो गोरा सेबनानै आरो एसे सान्दुं नांनाय जायगायाव जेन'बा नाराबारि लांदां फोथार बेफोरावबो जों दान्दा गायनानैब्लाबो फोरानो बेबस्था लानानै जोङो माब्लाबा फांखाफोरावबो फांखाफोरावबो जोङो फोरानो आरो एसे एनै अर रानथाराब्लाबो अर सायनायफोरावबो जों एसे एनै गुदुं खालामो अरफोरजों माबाजों उखुन्दैफोरजों जोङो एसे एनै फोरानो जोङो बेफोरबायदि बेबस्था खालामाब्लबो जाया गोजां बोथोराव जों जि जोम गैयाब्ला थानो हाया गस्ला गामसा जि जोमखौ गोजाङो होननानै जों सुवाब्लाबो जाया आं आरो दैखौथ' जोङो दा जि सुनायनि दैया जेराव मेराव गारजायो मोजां जायगा गैयाब्लाबो जों फोथार लांदांफोर गरखायफोर जाम्फैफोरावनो जों गारनानै दोनो ड्रेन थाब्ला ड्रेनफोरजों गलाङो बेफोरखोनो जों बाहायो आरो जोङो आरो मेरला गुवार जायगा गैयानालाय एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो जोङो जाम्फैफोराव गारनायनि बेबस्था खालामो जोङो आरो गस्ला जि जोम सुना सुखांनानै आरो फोराननानै जोङो बिदिनो दुब्लिफोरावनो फोरानो नाराबारिफोराव फोराननानै जों लाबोयो गोजां बोथोरनियाथ' गस्ला सुइटार उल जि बेफोरो सान्दुं गैयाब्ला राननो नागिरखाया खस्थ' जायो फोराननो बेनिखायनो जोङो बिदिनो सुबिदा असुबिदानि गेजेरजोंब्लाबो गोजांनायाव थानो हाया नालाय नांथारगौ फोरानो खस्थ' खालामनानैब्लाबो आरो जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोरफोरनिखोबो गायनाय फुनायाव सियो दैज्लां बोथोरफोरनियाबो राननांगौ जि जोमा दख'ना एबा गामसाफोरखौबो नांथारगौ जोंनो गोजां बोथोरफोराव आरो एसे एनै जियाबो थोआ अखा हानाय बांखा हानाय अखा हानायफोरावथ' आरो जिफोरा थाब राननो नागिरा बिदिनो जोङो माबा मोनसेब्लाबो खायदा खालामनानै फोरानो आरो बे सुनाय जिखौबो दैखौबो जोङो बिदिनो जाम्फैफोराव हगार हरो ड्रेनफोराव हगार हरो आरो